میں فوٹو گرافی کو آگے رکھنے کے لیے میں اِس فوٹو گرافی میں ہی اسٹڈی کر رہی ہوں اور میں فوٹو گرافی کر کے اپنے اپنے بہت اچھے اچھے فوٹو گرافس کلک کرتی ہوں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اُن کو اپلوڈ کرتی ہوں تاکہ وہ تاکہ لوگ اُن فوٹوز کو پسند کریں اور مجھے کافی سارا لائک ملے اِس سے میں اپنی فوٹو گرافی کو آگے آگے برقرار رکھوں اور میں اپنی فوٹو گرافی میں بہت ماہر ہوں مجھے اچھے اچھے فوٹو نئے نئے طرح کی فوٹو کھینچنے کا بہت شوق ہے میں نئی نئی جگہوں پر جا کے اچھے اچھے فوٹو کلک کرتی ہوں اور اُن کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر انسٹاگرام پر اُن کو شیر کرتی ہوں تاکہ لوگ اُن فوٹو گرافوں کو دیکھ کر اُس چیز کو اُس چیز کو دیکھ سکیں کہ ہمارا نیچر کتنا خوبصورت ہے مجھے نیچرز کی فوٹو گرافی کرنا بہت پسند ہے میں نیچرز فوٹو گرافر ہوں اور میں آگے بھی چاہوں گی کہ مجھے اور اِس چیز میں ترقی ملے تاکہ میں اچھی اچھی طرح کے فوٹو کلک کر سکوں اور آگے بڑھ سکوں اور اپنی ایسے ہی اپنی فوٹو گرافی کو جاری رکھ سکوں